आं दाखालि अनलाइन एपआव मोनसे अनलाइन अरदार खालामदोंमोन आं बे अनलाइन अरदारखौहाय कुरटा बिहरदोंमोन दा बे बे आंनि अनलाइन अरदार खालामनाय कुरटाखौहाय डेलिभारि बया आंनो मोजां रोखोमै होफैयाखै बियो आंनो बे अनलाइन पारसेलखौहाय होफैनायाव आंजों आंजोंहाय गोबां रांनि बेलायाव बेले बेजे खालामदों बिथाङा आंनावहाय होफैनायनि एक्सट्रा डेलिभारि रां बिदों बेनि थाखायनो नोथांमोना बे डेलिभारि बयखौहाय लायाब्ला मोजां बे डेलिभारि बयखौ लायोब्ला नोंथांमोननिबो खहा जागोन नोंथांमोननि एपआ बदनाम मोनगोन जे नोंथांमोननि एपनि बुसथुफोरखौहाय डेलिभारि बयफ्रा मोजां होफैया बे एपआव दाबिहर बेफोरबायदि गुबुन मानसिफोरनिफ्राय बुंनायखौ खोनानानै नोंथांमोननि एफा एपनि बुसथुफ्रा सेल जानाय नङा बेखायनो बे डेलिभारि बयखौ आं नोंसोरनि एपनिफ्राय लाजाया जानो लुगैदों बे डेलिभारि बयखौ नोंसोरनि नोंसोरो दाला बे डेलिभारि बयनि आखुफ्रा मोजां नङा बेनिखायनो बे डेलिभारि बयखौ नोंसोरनि एपनिफ्राय दाला